म्हज्या आवडीचो कोंकणी बरोवपी सुचिता नार्वेकर आसा ताणे बरीचशीं नाटकां बरयल्यां जशें की केस्तांव द कोफुसांव ल्हान जाले म्हान मिक्सींग फिक्सींग गांव जाला जाणटो काणी नव्या युगाची अशीं बरीचशीं नाटकां ताणे बरयल्यां आनी काणी नव्या युगाची जें नाटक आसा तातूर भुरग्यांक आमच्या खुबशें बरें उपयोगी पडलां आनीक बरेचशें प्रोत्साहन मेळ्ळां भुरग्यांक अशी ताजीं खुबशीं नाटकां जीं इतलीं फेमस जाल्लीं आसा की आख्ख्या गोंयभर न्ही तर लंडनांत सुद्दां तेंच्यांनी नाटकां फेमस जाल्ली आसा